जी सर जी जी जी बोलिए प्रणाम प्रणाम जी जी जी जी जी सुने हैं जी जी जी जी जी अभी तो आप तो जानबे करते हैं सर जी ई भी एम का है पहले था पर्ची का जोकि अब तो हट गया मुहर मारने वाला अब तो सब ई भी एम का हो गया है सर आइए ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आप जो है ना वोट गिराइए यहाँ सात बजे से लेकर शाम छः तक यहाँ खुला रहता है वोटर के लिए ठीक है बहुत सारा पब्लिक यहाँ गिराता है वोट कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा फर्स्टे गिरा रहे हैं क्या सर जी इसीलिए सर आपको जी सर उसमें वोटर क्या कहते हैं आप एगो वोटर आई डी कार्ड है ना सर वो ले लीजिएगा उसके बाद एगो छोटा सा पर्ची दिया होगा आपको सर ठीक ना वो पर्ची वोटर वाला पर्ची ले लीजिएगा और उसे ले कर चल आइएगा हम यहाँ हैं कोई दिक्कत नहीं होगा हम तो कितना बार वोट गिराए हैं और वोट यहाँ गिरवाते भी हैं तो आपको जिसको होगा सर यहाँ आके आपको ई भी एम है ठीक है उसपे सारा चीज दिया होगा आप आके दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको एक वहाँ पर्ची पर हर चीज काट के देगा कोई तरह का बात नहीं है आप आके वोट डाल सकते हैं ठीक है सर जी जी सर सुबह सात बजे से ले कर शाम पाँच छः बजे तक ठीक है हाँ इस बीच में आप आ सकते हैं इस बीच मे कोई दिक्कत नहीं आइए आप लाइ यहाँ पर पब्लिक का देखते हैं पूरा दिन तो भीड़ लगा हुआ पूरा रहता है ठीक है तो आप आइए नेक्स्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं आ कर अपना वोट गिरा लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर सर ठीक है सर जी सर हैलो आए हैं सर जी जी जी अच्छा कोई घर कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं हम यहाँ हैं आपको हम अच्छा से अब सारा चीज़ करवा देंगे आप जा कर वोट डाल दीजिए कोई जरूरी वोटर आई डी ले लीजिएगा साथ होगा तो आधार ले लीजिएगा उसके बाद तो वो पर्ची दिया होगा वोट गिराने का एगो ठीक है ना ओ गाँव में जा कर मतलब घर घर देता है वो पर्ची ले लीजिए आ कर आ जाइएगा ठीक है सर जी जी जी जी जी जी जी जी जी सारा चीज़ आपको हम जी जी जी ठीक है ठीक ठीक है सर रखिए ठीक है